گڈ مارننگ

آپ موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں مجھے موبائل مانگانا تھا آرڈر کرنا تھا اور مجھے موبائل ایسا چاہیے کہ مجھے ایسا موبائل چاہیے سر کہ جس کے اندر فوٹوگرافی یعنی فوٹو نمبر ایک آتا ہو فوٹوگرافی اچھی ہو اس کی اور اس کی جو بیٹری ٹائم ہو لانگ ٹائم ہو بیٹری زیادہ رہتی ہو ٹکتی ہو جی کیوںکہ ہمارے جی جی جی جی تو اس اس کے بارے میں اس اس کے اس نظریے سے کون سے موبائل بہتر رہیں گے ہمارے لیے اگر ہم کون سا موبائل خریدیں تو اس کے اندر بیٹری بھی اچھی رہے گی اور فوٹوگرافی بھی ایک دم بیسٹ ہو جی

جی جی جی جی

جی

جی ریڈمی جی جی جی اس میں سر سب سے بہتر کون سی کمپنی ہے کہ جو ہمیں سب سے بہتر ہو جی جی جی اور اس کی کتنے کتنے ریم کتنے ریم میں آئے گا یہ

تو جی جی جی جی جی اس میں بہتر رہے گی نا فوٹوگرافی وغیرہ اچھا یہ آئی فون جیسے یہ سیمسنگ ہے تو ان دونوں اگر ہم لینا چاہیں جیسے کہ تو یہ کتنے رینج تک ہمیں مناسب ریٹ پہ مل سکتے ہیں قیمت پر پینتالیس چالیس تک مناسب قیمت میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جانکاری دینے کا